हमारे गाँव में कभी कभी जैसे पा परम्परिक सांस्कृतिक जब पड़ती है जैसे किसी के घर में कोई तिलक हो गया किसी के घर में किसी का जन्मदिन हो गया तो बाहर जाते बाहर भी शहर में जाते हैं पार्टी करने के लिए ये और वहाँ पर पार्टी करते हैं हम सब को एक साथ ले जा कर वहाँ शराब भी पीते हैं लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि शराब हमारे लिए हानिकारक है हम इस इसका निस हम शराब का निषेध करते हैं और हमें क्लब क्लब ये क्लब अब बड़े समारोह में जाने की आवश्यकता तब होती है जब कि हमारे यहाँ कोई ई पोगयार पोग्राम हो या कि कोई चीज़ हमारे यहाँ मनाई जाती हैं तब और हम शराब अपने दोस्तों के साथ भी नहीं पीते हैं ना ही हम अकेले ही पीते हैं हमें सांस्कृतिक हमें सांस्कृतिक चीज़ों पर तो हम वहाँ बस पार्टी यहाँ विदेशों में तो हम नहीं जाते सांस्कृतिक चीज़ हम अपने गाँव में ही मनाते हैं हमारे जो हमारे आस पास के लोग हैं वही हमारे साथ रहते हैं और हम सांस्कृतिक चीज़ मनाते हैं पारम्परिक जो भी यह है जो पहले से चली आ रही है उसे तो हम पहले जैसे होता था गाँव में वैसे अब भी हो रहा है लेकिन जो अब जो नए चीज़ आ गए हैं जैसे शादी हो गया जन्मदिन हो गया ये लोग बाहर बाहर जाते हैं अब बाहर पार्टी करते हैं लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक चीज़ हैं वो हमारे गाँव में ही होते हैं और हम वही मनोरंजन करते हैं आधुनिक चीज़ जैसे हो गया नई नई चीज़ें आ गई हैं जिसका प्रयोग अब अब होने लगा लेकिन पहले ऐसे नहीं होते थे अब गाँव में जैसे पहले होता था कि हमारे यहाँ लोग एक साथ मेला लगता था तब हम लोग भी वहाँ पर मनोरंजन करते थे लेकिन अब हम चाहे जब चाहे तब पार्क हो जैसे यहाँ पर शहर में चले जाते हैं तो वहाँ पर पार्क हैं वहाँ पर हमेसशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई व्यवस्तु मिलती रहती है कोई हर जो मेले में हमारे यहाँ मिलती थी वह अब शहर में एक मिलती है और हम इसे ख़रीदते हैं हम कोई हम शराब शराब तो नहीं पीते हैं और आधुनिक चीज़ों का हम प्रशंसा करते हैं